हाँ हाँ बोलिए नमस्ते नमस्ते हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सा है पाव भाजी है ब्रेड पकौड़ा है बहुत सा आइटम है चाऊमीन है बर्गर है पिज्जा है बताइए क्या आपको चाहिए वहीं डेढ़ दो सौ रुपये लगेगा प्लेट ठीक है आप जो लोग दस आदमी हैं तो उसमें कंसेशन कर देंगे पचहत्तर रुपयये प्लेट कर देंगे ठीक है तो कुछ कम और कर देंगे भाई ठीक है आप लोग आइए हाँ हाँ कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ अच्छा ठीक है दस आदमी हैं आप जो आइए हो जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है बहुत सा नाश्ता है भाई पूरा रेस्टोरेंटे है जो ऑर्डर आप देंगी डोसा है चाऊमीन है ब्रेड है पास्ता है जो भी कहेंगी वह हो तैयार हो जाएगा लेकिन पाव भाजी है जो भी खाना आप चाहती है वह भी और जो हाँ उसका चार्ज वह तो मान लीजिए कि रवा का है तो डेढ़ सौ और सदा है तो सौ रुपये है ऐसे ही है

ठीक है आप लोग दस आदमी हैं तो कम कर दिया जाएगा भाई दस बीस रुपये कम कर दिया जाए प्लेट वाइज हो जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ आइए कोई दिक़्क़त नहीं है सब भाई रेस्टोरेंट खुला है सब को आने के लिए हाँ चिली पनीर भी है सब मैगी वैगी सब है सब कुछ है हमारे रेस्टोरेंट में जो हर का दाम हर का दाम अलग अलग है चिल्ली पनीर सबसे महंगा है हाँ महंगा है भाई यह यह कॉश्टली पड़ता है पनीर का बनता है और इसमें अधिक से महंगे महंगे सामान पढ़ते हैं यह कास्टली है हाँ हाँ ठीक है दस लोग हैं तो कुछ कम कर दिया जाएगा आप लोग आइए और रेस्टोरेंट पर आने के बाद हाँ हाँ बढ़िया है ठंडा पानी मिलता है सब और बैठने उठने की सुविधा है औरतों के लिए अलग है जेंट्सों के लिए अलग है सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट है हाँ सब कुछ है ठीक ठीक है आप आइएगा कोई दिक़्क़त नहीं है आइए आप लोग जब इच्छा है तब ख आइए कोई दिक़्क़त नहीं है नमस्ते ठीक है ठीक है आइए ठीक है नमस्ते आइए